एक्चुली जेन्ना हांवें पेंटींग करपाक स्टार्ट केले म्हाका व्हडली नॉलेज नाशिल्ली हांवें पेंटींग म्हणल्यार पेंटींग म्हणल्यार ड्रॉइंग जो जे पेपरार ड्रॉ करप आसता ते बिश्टें हांव चित्रयताले फुलां काडप अशें किदें जातालें किंवां हांव सायन्स स्टुडंट बेजिकली आनी सायन्स विज्ञान शिक शिकल्या कारणान म्हाका चडशीं तीं ड्रॉइंगां काडप जातालीं चित्रां विज्ञानांतलीं अशीं काडप जातालीं सो तितले पर्यंत केलां केन्ना म्हजे कडेन जातालें हांव जेन्ना ड्रॉइंग ती काडटालीं तेन्ना जातालें पेंटींग सुद्दा जातालें म्हजे कडेन स्कुलान आसतना खूब केलां पेंटींग बीन पण अशें स्कुला पुरतेंच केलां पूण हांवेन तो असो छंद म्हणून केन्ना घेतलो ना किंवां असो पेंटींग हांव केन्ना करतलें अशें म्हणून केन्ना केलें ना ल्हान आसतना तेन्ना पेंटिंगाक खूब ट्राय केल्या ट्राय म्हणल्यार खूब फावटी ड्रॉ केला पेंटूय केला पण तशें व्हड जालें तशें हांवें पेंटिंगेन तितलो हांवेन इंट्रस्टूय दाखयलो ना पूण जेन्ना अशें घरान व्हरूना हांवेन जेन्ना म्हगेल्या घोवाक पयलो पेंट करता आसतना सो म्हाकाय बीन एक इच्छा अशी तयार जाली की हांवेनूय बीन पेंटींग करचें कारण ज्या तरेन त्या पेंटिंगार कॅनवसार जेन्ना पेंटींग करता तेन्ना स्ट्रोक्स दिता तेन्ना ते एक वेगळेच शें बरें दिसता एक पळोवपाकूच बरें दिसता सो दोळ्यांक सुद्दा तें एक बरेंशें किदें दिसता पेंटींग करत जें जशें जे ब्रशांचे स्ट्रोक्स जशे ओडटा पळय कॅनवासार ते बरें दिसता पळोवपाक सो तें हांव पोवन पोवन म्हाकाय दिसलें हांवूय करचेंशें हांव पयलीं पेंटींग करचे पयलीं यूट्यूब विडियोज पयले खूब पेंटींग करताना कशे स्ट्रोक्स उडप फुलां बीन आसता तांकां पेंटींग कशें करप कसलें कलर कशें स्प्रेड करप आसता ह्यो गजाली हांव ऑनलायन यूट्यूबा वयल्यान शिकलें आनी तशेंच हांवें ट्राय केलें करपाक पेंटींग अजून सुद्दां हांव तशें सामकें एक्सपर्ट जालें ना पण म्हाका ज्यो गजाली कळना थोडे आर्ट फॉर्म्स आसता पळय पेंटिंगाचे तें कळना तें हांव ऑनलायन हेल्प घेता आनी करतां